हमरासभके मुजफ्फरपुरमे रोजगारके बहुत ज्यादे अभाव छै जेनाकि हमरासभके पूरा मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्टमे रोजगारके बहुत ज्यादे तकलीफ छै जेनाकि हमरासभके मुजफ्फरपुरमे एक्केटा अहाँके जाफरानी पत्तीके कंपनी छै ओहिके अलावा आओर कोनो कंपनी नहि छै कंपनी अहाँके जेनाकि छोट मोट कपड़ाके दोकान जेना छोट मोट कोनो किरानाके दोकान छोट मोट लोहा लक्कड़के दोकान एहि सभमे नौकरी छै एहि सभमे नौकरी बहुत कम पगार भेटैत छै बहुत कम पेमेंट भेटैत छै बहुत दिक्कत छै जेनाकि हमरासभके मंत्री मुख्यमंत्री जी जे छथि बिहारमे सरकारी नौकरी लेल लोक दर दर भटकि रहल अछि फिर भी सरकारी नौकरी नहि भेट रहल छै आदमीके बहुत तकलीफके सामना करय पड़ि रहल छै ओहि सामनाके कारण इंसानके बहुत ज्यादा तकलीफ छै नौकरी चाकरीमे बहुत ज्यादा कठिनाइ छै खास कऽ सरकारी नौकरी बहुत प्रयास कयलाक बादो हमर मुख्यमंत्रीजी हम तऽ सरकार पञ्चायतके राज्यके मुख्यमंत्री छथि नौकरी बिहारमे सरकारी नौकरी अहाँके बहुत तकलीफसँ भी नहि भेट रहल छै इएहसभ अपना बिहारके लेल बहुत दुःखदायी समाचार छै एहिके अलावा अहाँके जे तकलीफ देख रहल छी बहुत तकलीफ छै ओइ तकलीफके कारण हमसभ बहुत दर दर भटकि रहल छी जेना कि एहिठाम नौकरी चाकरी किछु नहि छै नौकरी चाकरीमे बहुत कठिन समस्या छै बहुत कठिन समस्याके कारण एकदम प्राइभेट नौकरी सेहो नहि भेट रहल छै प्राइभेट नौकरी नहि भेटबाक कारण इंसानके बहुत कठिनाइ छै प्राइभेट सरकारी प्राइभेट नौकरी सरकारी नौकरी तऽ छोड़ू बिहारमे मुजफ्फरपुरमे अहाँके प्राइभेट नौकरी सेहो नहि भेट रहल छै आदमीकेँ बहुत तकलीफ छै एहिठाम कृषि व्यवसायके बहुत ज्यादा तकलीफ छै खास कऽ हमरासभके जे मुख्यमंत्रीजी छथि ओ मुख्यमंत्रीजी बिहारके लेल कोनो सुविधा नहि देने छथि बहुत कठिनके सामना करय पड़ि रहल अइ